السلام علیکم سر میرا آڈر ہے آپ کے پاس جو ڈائمنڈ کا سیٹ ہے میں نے آپ کو تھوڑے ہی دن پہلے اس کا آڈر دیا تھا آپ کو میرے گھر کی لوکیشن نہیں مل پا رہی تھی اسی لیے میں آپ کو دوبارہ سے اپنا ایڈرس سمجھا دیتی ہوں میرے گھر کا ایڈریس ہے مکان نمبر چونتیس گلی نمبر چھ سیکنڈ فلور سنگم وہار وزیر آباد نیئر ہولی چوک ہے میں آپ کو اپنی لوکیشن بھی سینڈ کر دیتی ہوں اور اپنا نمبر بھی سینڈ کر دیتی ہوں اگر کسی بھی طرح کی پریشانی آئے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں آپ پلیز جلدی سے مجھے میرا پارسل دے دیجیے مجھے کسی ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہے اور میری واپسی چند مہینوں تک نہیں ہو پائے گی اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرا آڈر مجھے جلدی سے جلدی پہنچا دیں گے اور اسے بالکل حفاظت سے رکھیں گے کیونکہ وہ مجھے اپنے کسی بہت خاص مہمان کے لیے لے کے جانا ہے آپ پلیز جلدی سے جلدی میرا پارسل مجھے بھجوا دیجیے اور میں آپ کو اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس دونوں ای میل بھی کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے آپ کا بہت شکریہ